جی گڈ مارننگ جی جی کہیے کیا بات ہے جی بالکل مل جائیں گے آپ کو جی تمام دستیاب ہیں ہمارے یہاں اپلبدھ ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کا ریٹ ہمارے یہاں جو یہ کہ بالکل وہ مناسب قیمت ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں ہر طرح کی کاپیاں دستیاب ہیں اگروال تو ان کے پد کیا ہوں گے ساٹھ اور ایسے ایک سو بیس ایک سو چالیس ڈسکاؤنٹ وہی ہم ڈسکاؤنٹ کریں گے پچیس پرسنٹ جی جی ربر آپ عام طور پر ملتے ہیں عام طور پر ملتا ہے ایک پیج کا جو ہے کہ وہ چھ روپے تو ہمارے یہاں سے لے سکتے ہیں چار چار روپے جی سر پینسل مل جائیں گے ہمارے یہاں ڈھائی روپے تو ٹھیک ہے ہمارے یہاں جو ہے کہ وہ دونوں ہے آپ یہاں پر آ کر حاصل کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے کہ آرڈر کر دیجیے وہاں سے ڈیلیوری چارج وہ آپ کو بہت ہی کم قیمت میں مل جائیں گے ہمارے یہاں اب پڑ جائیں گے آپ کو وہی ساٹھ روپے جی ساٹھ روپے کلو جی لگتے ہیں ہفتہ بھر آٹھ نو دن پڑے جی بالکل آپ کے یہاں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے